ہندوستان میں بہت سے تاجر صنعت کار اور لیڈر ہے جنہوں نے ٹیکنالوجی تعلیم تفریح تجارت اور ٹرانسپورٹ جیسے شعبوں میں ہندوستان کو کئی طریقوں سے بدل کر رکھ دیا میں ان میں سے بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں میرے خیال میں ان لوگوں کی وجہ سے بہت ساری تبدیلی آئی ہے اور پچھلے کچھ سالوں میں ہماری زندگیوں میں جو تبدیلی آئی ہے اس کے بارے میں میری رائے یہ ہے کہ عام طور پر پہلے ہم لوگ ٹیکنالوجی اور تعلیم اور تجارت کے ذریعے ہم لوگ بہت پیچھے چل رہے تھے دوسرے ملکوں سے لیکن جب سے ٹیکنالوجی آئی ہے یا پھر ہمارے جو بڑے تجار ہیں یا پھر صنعت کار یا پھر جو لیڈر حضرات ہیں انہوں نے ہماری ترقی کے لیے بہت کام کیا ہے جس کی وجہ سے ہم لوگ کافی آگے نکل رہے ہیں اور تعلیم کے میدان میں کافی ترقی کر رہے ہیں اس طریقے سے وہ جو وہ لیڈر حضرات جو ہمارے ہندوستان کے معاشرے کے لیے تعلیم و ترقی کا کام کر رہے ہیں وہ بھی ہمارے زندگی میں بہت ساری تبدیلی لے کر آئیں ہے جس سے ہمارا معاشرہ اور ہمارا ملک ان دونوں کا خوب نام روشن ہو رہا ہے